میرے بچپن کی سب سے پیاری یاد میرے بھائی بہن ہیں جن کے ساتھ میں رہا ہوں اور میں نے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے اب میں باہر رہتا ہوں لیکن مجھے بچپن بہت یاد آتا ہے اپنے بہن بھائی کے ساتھ کھیلنا ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے ساتھ گھر پہ رہنا کھیلنا سب مستی کرنا یہ سب مجھے بہت یاد آتا ہے اور مجھے جو ہے میری یادوں کو خاص بناتا ہے میری ماں کے ہاتھ کا کھانا مجھے اپنے ماں کے ہاتھ کا کھانا بہت یاد آتا ہے کیوں کہ میری ماں میرے لیے بہت اچھا کھانا بناتی تھی اور ان کا زبردست کھانا مجھے آج تک یاد ہے ایسا کھانا نہ میں نے شہر میں کھایا ہے اور نہ کسی ہوٹل پہ کھایا ہے آج تک کسی کے ہاتھ میں اتنا اچھا کھانا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں ہوا جتنا میری ماں کے ہاتھ میں تھا مجھے آج تک وہ کھانا یاد آتا ہے میری ماں کے ہاتھ کا میں ابھی بھی بہت مس کرتا ہوں اور بہت جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو اپنی ماں کے بنا ہوا ہاتھ کا گرم گرم روٹی کھاتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں ساگ کھاتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ مجھے بہت یاد آتا ہے